हमर राज्यमे बहुत तरहक भाषा छैक जेना कि मैथिली आओर बङ्गाली भोजपुरी आओर बहुत तरहक भाषा छैक बङ्गलुरु भाषा तिरहुत भाषा तऽ एहिमे बहुत नीकसँ नहि बोलि पाबै छै एक तऽ अपन मैथिलीमे बोलि सकै छिऐ कि जेना कहाँ जाती हो कहाँ रहती हो आओर इएह सभ कहनाए छै हमर मैथिली हमर मिथिलाङ्कमे बहुत भाषा छै सभसँ बढ़िआँ मिथिला कऽ मानल गेल अछि आओर मिथिलामे बहुत नीकसँ बोलि लए छैक लोक सभ तहि लेल मिथिला कऽ सभसँ बढ़िआँ मानल गेल अछि एकरे लेल सभ अपन अपन सन्स सन्स्कृतिकमे मैथिलिएमे जादा घ्यान दैत अछि आओर सभ अपन परीक्षोमे मैथिलिए कऽ भाषा लए छै